हाँ मुझे दस से और दस लाख के बीच में पाँच संख्याएं याद हैं एक लाख दो हजार दो सौ दो दो लाख चार हजार तीन सौ दो तीन लाख चार हजार दो सौ एक पाँच लाख तीन हजार दो सौ दो छः लाख आठ हजार दो सौ आठ